हां जी सर सर तुं'दे होटल च कमरा लैना ऐ ते नेक्सट दो दिन आस्तै सर सानूं मीं सनाई ओड़ो कि केह् तुं'दे होटल च केह् रेट ऐ किस तरह् तों केह् कम्पलीमैंटरी मिली सकदा ऐ ब्रेकफास्ट कम्पलीमैंटरी पांदे ओह् नेईं पांदे ओ सर पूरा सनाई ओड़ो इक इक रूम दी गै बुकिंग चाहिदी ऐ ठीक ऐ सर ठीक ऐ सर एह् असें डरैक्ट करनी ऐ तुं'दे कन्नै अग्गें बुकिंग सर जां कोई ऐप दे थ्रू करनी ऐ ओके ठीक ऐ ठीक ऐ